हमारे इस्कूल में जो है लैबरेरी थी तो अगर हमें किताबें पढ़ने का शौक़ था हम लोग कौमेडी वाले किताबें ज़्यादा पसंद करना पसंद कन मतलब पढ़ना पसंद करते थे तो हम लोग जो लैबरेरी में जाते थे और जो कौमेडी मतलब जिस में हमें हंसी आती थी या ऐसी कोइ भी चीज़ की सिमरेला वाली ईस्टोरी या सिनचैन की ईस्टोरी ये सारी चीज़ें रोमियो की ईस्टोरी ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे जो हमें बहुत ज़्यादा आनंदित होता था तो ये लोग किताबें पढ़ने हम लोग लैबरेरी में जाते थे इस्कूल की